ॾिसो लिखण जे लाइ सभिनिनि जा पंहिंजा पंहिंजा तरीक़ा हूंदा आहिनि पर जॾहिं मां लिखंदो आहियां भॼन लिखंदो आहियां या को बि गीत लिखंदो आहियां त मां चाईंदो आहियां की मुंहिंजे आसे पासे में भले ई केतिरो बि शोर हुजे केतिरो बि शोर हुजे माण्हू केतिरा ब चिलाइनि मूंखे को फ़र्क़ु न पवंदो आहे पर अगरि को बि गीत या को बि म्यूज़िक अॻियां वॼंदो या किथे बि वॼंदो त मूंखे पोइ जाम तकलीफ़ थी वेंदी आहे ऐं मुंहिंजे हिसाब सां जेका बि माण्हू भॼन या गीत लिखंदा आहिनि हू को बि नओं म्यूज़िक नथा ठाहे सघनि अगरि कोई पुरानो किथा बि गानो उन्हनि खे ॿुधण में अचे थो हा अगरि कहाणियुनि जी ॻाल्हि हुजे त अहिड़ी को तकलीफ़ काने बल्कि असां त चाहिंदा आहियूं की वधीक में वधीक शोर असां खे ॿुधण में अचे ताकी वधीक में वधीक ख़्यालात ऐं वधीक में वधीक असांखे मिली सघे तरीक़ा लिखण जा